देखिऔ पौधासभकेँ लिय जाड़ाक महीना खास होइत छै बरसातके महीना खतम होइते जे छै से कीड़ा सभकेँ आक्रमण शुरु भऽ जाइत अछि खास कएके छोट पौधाके तऽ बहुत जादा दिक्कत होइ छै जाड़के महीनामऽ जहन ओ कोहराके समय होइए कुहासा ओहि समयमे जे छै से पौधाके पानीके आवश्यकता पड़य छै पानी खुब मात्रामे दिऔ जाहिसँ पालाके असर नहि पड़य पालाके एकटा स्प्रे दबाइ सेहो अबैतए ओकरो छिड़काव करना चाही जाहिसँ पौधा स्वस्थ रहय पौधा स्वस्थ रहतय तखन ओ वृक्ष बनतय वृक्ष बनतय तऽ हमरा फल देतए एहि दुआरे सर्दीके मौसममे पौधा पर खास ध्यान रखना चाही